जीअं त मां मुंबई में रहंदी आहियां हिते त ॾिसणु लाइक़ु आहे समुंड मरीन लाइन जुहू बीच ऐं ॿियो त हिते कोलाबा में मशहूरु होटल ताज गेट वे ऑफ इंडिया तमामु पुराणी ऐं ॾिसणु वारियूं इमारतूं आहिनि ऐं मंदरनि में त सिद्धि विनायक ऐं मुंबा देवी दर्शन करणु घुरिजे